भारत में कई राजनीतिक पार्टी है जैसे कॉन्ग्रेस हो गई बी जे पी हो गई आम आम आदमी पार्टी हो गई और साउथ में अलग अलग तरह की पार्टी हो गई जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बैनर्जी की अलग पार्टी है और तृणमूल पार्टी हो गई कई प्रकार की हमारे देश में बहुत सारी पार्टियाँ हैं जिसमें जैसे अभी वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जो है वह वी बी जे पी से है और राहुल गांधी जो हो गए वह कॉन्ग्रेस से है केजरीवाल जी जो है वह आम आदमी पार्टी से है तो ऐसे काफ़ी सारी राजनीतिक पार्टियाँ भारत में काम कर रही है